हॅं हॅं हॅं हॅं यौ हॅं यौ सभ तरहके चावल अहाँकेँ मिल जाएत अहाँ आबु ने आ अयलाके बाद जे छै से अहाँ देख लेबै हॅं हॅं ओ सभ चालीस पैतालीस अछि हॅं हॅं आ हमरा लग सभ तरहके चाउर छै कम सँ कम तीसो चालीस तरहके चावल छै हॅं हॅं आ क्वॉलिटियो नीक मिलत नहि यौ कंकड़ो वाला यऽ बिना कंकड़ो वाला यऽ जेहन क्वालिटीके अहाँकेँ

हॅं आ नाम तऽ मानि लिअ मिनी गेट कहलियै तऽ ओ तऽ कनि महगा अछि आ तेकर बाद अहाँके जेना बाँसुरी छै

हॅं खिलो खिलो आबै छै जगदम्बेमे तऽ कहलहुँ एकटा जगदम्बा बाँसुरी आबै छै जगदम्बा परमल आबै छै आ जगदम्बा जे छै एकटा मिनी गेट कहिकऽ सेहो आबै छै तऽ ओ अहाँ देखबै क्वालिटी देखयकेँ बाद अहाँके मानि लिअ जाहि तरहके पसन्द होयत ओहि तरहके जे छै से लेब आ ई सभ जे छै से जेना देखै बिना लेनो नहि चाही देखि लियौ ओहो से नहि हुए तऽ अहाँ पाव भरि आसेर जे छै से लऽ जाउ खुला आ ओकरा जे छै से बनाकऽ सेहो देखि लियौ आ हॅं हॅं हॅं हॅं

हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं ठीके छै अहाँ आबु ने मानि लिअ अयबै तकर बादे ने हमरो बढ़िऑं लगतै मौका देबै अहाँकेँ ठीक चाही आबु